जी लेना है अभी कहाँ पे हो आप

तो ये अपने गाँव में लेके आना

तीन किलोमीटर है ये मइस्त्रो रोड मइस्त्रो रोड के जी नदी से आगे जाना है और इस्कूल के पास जी सेंट जोसफ़ इस्कूल के पास नहीं हो पाएगा आपको वहीं घर पे ही आना पड़ेगा नहीं हमने तो घर के लिए मंगवाया है ना हम वहाँ लेने क्यों आएँगे चाहते तो मार्केट से ले आते इसीलिए तो आपको बोला है अभी हमने मंगवाया है तो आपको आना पड़ेगा ना घर पे ही लाना पड़ेगा नहीं मैंने तो आज का ही बोला था ना आज का देने का था समय था तो समय के अनुसार लेके आके देना है आपको नहीं अर्जेंट ही है और आपको घर ही लाके देना पड़ेगा नहीं आपको घर पे ही आना पड़ेगा जब बात हुई थी जब आपकी तारीख़ बता दी थी तो उसी तारीख़ को लाना है आपको आना पड़ेगा ना नहीं क्यों आएँगे आप आपका काम है ये डिलिवरी का तो आपको जाना पड़ेगा फिर ये बताइए आप कब लाएँगे अगर आज नहीं आ रहे ठीक है फिर कल सुबह आएँ ठीक है सुबह जल्दी आना ग्यारह के पहले हम लोग भी रहेंगे फिर घर पे